हांलीच्या तेंपाक चडसो लोक शेतां कोण रोवपाक वचना पण जरी शेतांनी लोक काम करता जाल्यार सरकार खुबशीं मदत करतां अशेंच शेतांन जी भाजी घालपाक बी दिवपाक जाय जाल्यार ते तरे तरेचे भाजयेचे बियां दितात सारें दितात मशिनाची सुद्दां गरज पडली जाल्यार पंप दितां उदक शिपपाक आनी पयशें सुद्दां जाय पडले जाल्यार सरकार सबसिडी दिता